भारत जो इतिहास आहे की भारत सोन जी चिड़िया हो राजाऊं महाराजाउनि जो देशु हो पूजा पद्धितीअ जो देशु हो परु अंग्रेजनि ऐं मुग़िलनि अची करे लूटमार कई मारियो ऐं वरी भारत खे ग़रीबु करे छॾियो परु भारत पंहिंजी महिनत सां वापसि सोने जी चिड़िया ठही वियो ऐं भारत जो एतिहासिक क्षण आहे असांजो राम मंदरु जेके वरी ठही वियो आहे वॾे शानदार तरीक़े सां ऐं असांजी आज़ादीअ जी लड़ाईअ जा कुझु बेमिसाल नेता ऐं लीडर रहिया आहिनि जंहिं में सभ खां वॾो नालो आहे सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह शहीद हेमू कालाणी लाला लाजपत राय ऐं चन्द्र शेखर आज़ाद